खेती मौसम जे मौसम निर्भर कंदी आहे अगरि असांजे इलाइक़े में बाड़ ईंदी आहे त सरकार ने पोखर तलाब नहर जो निर्माण करायो आहे जंहिं सां बाड़ नियंत्रण में ॾाढी सहायता मिलंदी आहे और अगरि सुको पवंदो आहे त ट्यूबवेल सबमर्सिबल पंप जा ऑपशन आहिनि जेका ज़मीन सां पाणी निकारे करे खेत सां पुॼायो वञे और किसाननि के नुक़सान सां बचाइण लाइ सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना किसान फसल बीमा योजना और कई दफ़ो किसान ऋण माफ़ी जहिड़ी योजना बि सरकार किसाननि खे किसाननि खे सहायता मिलंदी आहे